गोभी सब्ज़ी बनाना है आलू मटर की तो हम गोभी काटते हैं काट के उसके बाद आलू काटते हैं आलू काट के मटर निकालते हैं मटर निकाल कर रख देते हैं धोकर सब्ज़ी धोकर सब्ज़ी रख दिए फिर उसके बाद मसाला तैयार किए मसाला तैयार करके हमने चूल्हा जलाया चूल्हा जलाकर वह कढ़ाई रखे कढ़ाई रखकर हम तेल डाले उसमें तेल डाल कर गोभी को फराई करके निकाल लिए फिर उसके बाद मसाला डाले उसमें मसाला डालकर फ्राई करके ख़ूब भूँज दिए भूँज के बाद थोड़ा पानी लगा दिए पानी लगाने के बाद वह पक गया उसके पकने के बाद हमने जैसे रोटी बनाना है रोटी बनाने के लिए हमने आटा छाना आटा छान कर और आटा गूँदा गूँद कर उसके बाद हमने थोड़े छोटे छोटे लोइयाँ बनाकर रोटी बेली बेल कर तवा चढ़ाया चढ़ाकर उसमें

जिसे हमें कभी पनीर बनाना है तो हम पनीर को ले आते हैं ले आ कर छोटे छोटे काटते हैं काट कर इसके बाद हम उसको धो काट कर उसको तलते हैं तल कर उसके तल कर निकाल लेते हैं निकालने के बाद पूरा पनीर मसाला डाल देते हैं पनीर मसाला डाल कर उसको भूँज देते हैं भूँज कर फिर थोड़ा पानी लगा देते हैं तो भी पनीर मसाला थोड़ा देर पक जाता है तो पनीर तैयार हो जाता है तो भी प्यार से सब खा लेते हैं जैसे हमें कभी चिकन बनाना है तो चिकन को ले आते हैं उसको धोते हैं धो कर और उसके धोकर रख देते हैं रखने बाद पूरे मसाले लहसुन अदरक सब चीज़ डाल कर उसको भी बनाते हैं तो भी बढ़िया बन जाता है खाने सब खाने वाले अच्छे से खा लेते हैं जैमें हमें कभी खीर बनाना है तो खीर बनाने के लिए रक्ती ले आते हैं तो उसमें दूध डाल खीर को रख छोंका लगाते हैं घी और पूरा मसाला वसाला डाल कर मेवा सेवा सब चीज़ डाल कर उसको भी खीर को चीनी शक्कर डाल देते हैं डालने के बाद वह भी खीर तैयार हो जाती है उसके बाद जैसे कभी हमें यूट्यूब या टी वी पर देखे तो भारत के यूट्यूब चैनल पर चलता है तो उसमें हम कुछ थोड़ा देखने के लिए अच्छा लगता है तो कोई चीज़ बनाते रहते हैं तो भी जाते हैं देख कर वह चीज़ चौमीन वोमीन बनाने के लिए तो वह भी बना लेते हैं लाते है जैसे चौमीन बनाना है तो ले आते हैं उसमें चौमीन थोड़ा पानी डाल कर उबाल लेते हैं उबालने के बाद थोड़ा बुरे मसाला चौमीन मसाला डाल कर उसको भी बना देते हैं नो भी परिवार बढ़िया से खा लेते हैं और जैसे कोई और चीज़ हमें बनाना है तो उसको भी देखते हैं यूटूब पर तो बनाने के लिए अंडा फ्ईफ़्रा लाते हैं तो अंडे को उबालते हैं आलू अंडा उबाल लिए फिर उसके बाद उस तेल लेते हैं तेल में कढ़ाई चढ़ाते हैं कढ़ाई चढ़ाकर तेल डालते हैं उसको तलते हैं तल कर उसको भी बना लेते हैं उसमें सब लहसुन अदरक सब चीज़ मसाला डालकर बनाकर वह भी बन जाता है